हॅलो हय हय विजयालक्ष्मी फूट स्टोर हय आसात फ्लॅट्स पेन्सील हिल्स पांचशी आठश्यांची आसतलीं ना ना आमी कमी करिनात आनी आमची क्वॉलिटी बरी आहा जोत्यांची फायफ हंड्रेड हय आसात हय बॅस्ट कॉलिटीचीं हय हय स्लीप बीन कांय जायना बेस्ट सामकीं पावसान बीन हय हय ना ना फक्त फ्लॅटसूच जाय तुमकां आनी कांय नाका हिल्स शूज मागीर ती जुत्तीस सगळें आहा आतां रेट्स वाडल्यात आतां म्हारगाय आहा न्हू रेट्स वाडल्या सातश्यान दिता फक्त शंबर रुपया कमी जातले ना ना ना चड सोवाय आसा ना ना आमची बेश्ट कॉलेची कॉलिटीची सो आमचे चड म्हारग आसता तिनशी थ्री फिफ्टी लास्ट बरें बरें